ہمارے ہی یہاں بیٹھک ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا کام کرنا ہوتا ہے تو جیسے کوئی سڑک بنانے کا کام ہے تو بیٹھک کیا جاتا ہے اور عید گاہ کا بونڈری جوتا جاتا ہے تو بيٹھک کیا جاتا ہے اور سڑک نالا نالا اور بنایا جاتا ہے تو بیٹھک کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں اور سرپنچ سمیتی واڈ سدسیہ اور بھی بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں بہت ساری چیز کیا جاتا ہے بہت کام کیا جاتا ہے جو چیز کا کمی ہے وہ پورا کیا جاتا ہے ہر چیز میں بیٹھک کی ضرورت پڑتی ہے تو بيٹھک بھی ہوتا ہے اور مدرسہ وغیرہ سڑک وغیرہ سب بننے میں بیٹھک ہوتا ہے بیٹھک کا ضرورت ہوتا ہے تو